हमारे किचेन में कई सारे गैजेट और उपकरण होते हैं जोकि खाना बनाने में हमारी काफ़ी सहायता करते हैं जैसे कि गैस स्टोव वह हमें खाना पकाने में काफ़ी सहायता करता है आज कल कई प्रकार के गैस स्टोवस आ गए हैं जिसमें दो चूल्हे एक चूल्हे से लेकर तीन से चार चूल्हे तक होते हैं जिसमें हम एक ही समय पर कई सारे व्यंजन एक साथ बना सकते हैं हमारे किचेन में मिक्सर ग्राइंडर भी होता है जो कि हमें मसाले पीसने जूस बनाने सूखे मसाले पीसने और कई प्रकार के पेस्ट तैयार करने में मदद करता है हम उसमे जूस भी बना सकते हैं उसमे हम कई प्रकार के जूस बनाते हैं हमारे किचेन में स्टोव्स और ओवन होते हैं जिसमें हम कई प्रकार की समग्री का निर्माण करते हैं जैसे कि बाटी ओवन जिसमें हम परम्परिक रूप से कंडो के ऊपर बनाए जाने वाली दाल बाटी भी मॉडुलर किचन में आसानी से बना सकते हैं हमारे किचेन में फ्रीज़ होता है जिसमेन हम चीज़ें लंबे समय तक चलाने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं जिसमें वह सामान कई दिनों तक जैसा कि तैसा फ्रेश बना रहता है और वह खराब नहीं होता है हम उन फ्रीजर में बर्फ का भी निर्माण कर सकते हैं जिसमें हमें गर्मी में राहत मिलती है और उससे हम जूस आदि को ठंडा करने के काम में ले सकते हैं हमारे किचेन में माइक्रोवेव ओवन जैसे गैजेट भी होते हैं जिसमें हम केक बाटी आदि चीज़ों का निर्माण करते है जो हमें सिर्फ बिजली की सहायता से गर्मी प्रदान करते हैं जिससे मध्यम समय में वह समग्री पककर तैयार हो जाती है हम आज के समय में जो किचेन का निर्माण हो रहा है उसमें कई सारे गैजेट और उपकरण लगाए जा रहे है जैसे कि चिमनी जिससे किचेन में फैला हुआ धुआँ समेट कर घर से बाहर निकल देती है इसी प्रकार के कई स्मार्ट गैजेट्स आज के समय में बजार में उपलब्ध हैं जोकि आज के समय में बनने वाले घरों में आसानी से मिल जाते हैं